डाक्टर साह्ब बोल्लै दे एह् यरो में थुआढ़े बारै बड़ा सुने दा मतलब तुस बड़े चंगे डाक्टर न बड़े हारे पेशेंट थुआढ़े कोला ठीक होई री गे ओह् मिगी इ'यै थोह्ड़ी इ'यां चक्कर जान औंदा ते दर्द रौंह्दी ही केह् चक्कर ऐ एह् नेईं इ'यां थोह्ड़ा चक्कर औंदा घबराह्ट होंदी हां होर नेईं यरो रुट्टी बी पूरी खाद्धी अच्छा अच्छा नेईं थुआढ़ी क्लीनिक ठीक ऐ ठीक ऐ माराज फीस बगैरा केह् ऐ थुआढ़ी ठीक ऐ ठीक ऐ ओके सर ठीक ऐ सर